गायखांनानै हासार होबाय मुलि सारबाय देग्लायथ' गुमासो जादों माइआनो दा फैगोनावब्ला मा जायो खै बिगा गायनो मोनो हिसाब गैया आरो सोरनावबा मोनब्ला गायब्रबबाय मोनाबा थाबाय न'नि निजा गैखाया सारि बिगा दंमोन बोरैबा खहनि जालांबाय दद्रा दै मोनसे दं दै देरब्ला हुलुस थुलुस खुरखानानै गालांबाय हासार होयो इउरिया होयो बबा पटास फटिस होयो माबा माबि होजोबो हाग्रा फुनांगौआनोलाय आरो मायसा दांना होनांगौ माइआ मुलिया ओइ ट्रेक्टर ट्रेक्टरजोंसो एवो मोसौआथ' गैखाया मोसौ हालुवाखौनो फिसिनो हाला सिखावलाङो दा ट्रेक्टर जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय मा जोंना फिसाज्लाफोर मावो बोरायबो मावो आलि आरि खोफाहैयो ट्रेक्टरालाय आरो ड्राइभरासो एवगोन फिनब्रै नांगौ फिनब्रै बुहुद खरसाखौथ' हिबास गैया बिगासेयावनो साराइ तिनस' गाहाम बुहुद खरसा थाङो सारि बिगा सय बिगासो गायब्लाबो बेसां थाङो एवनायाव फिनसेयावनो गोदोनिफ्राय खमसो जासिनदों माइआ जायाखैना गुमाबो जाबाय हाग्राबो जाबाय बोथोरनिसो खोथा आरो बे माइ जानाया माब्लाबा बोसोराव अखा मोनो माब्लाबा मोना थेवब्लाबो हाग्रा जालाङो बेफोरखौ आरो हाग्रा थैनायनि मुलि सारनांगौ फुना होनांगौ मानसिया इदि जेनेबा माइ गायनायनि दामआबो देरस'थार आठथानिफ्राय बार'थासिमावनो देरस' आरो बेलासिनि गायब्ला देरस' तिनस' थाखा हाजिरा हिनजावफोरनानो बिदि गायनाङो आरो बुहुद खरस जायो माइ गायनाया जोंना आसार मासआवनो गायजोबो आसार मासाव सावनब्लाथाय हाबायानो तिनि सारि फाससिम सावन मासआ आसार मासावनो गायखांजोबो होन्दो आमथिसुवानि सिगां गायखाबाय आमथिसुवा बायनानै बारा थालानो जोंनि गामिना गासैबो बेलेखनि गोजासो आदि थिखासो गायजोबो जायहानो ज' बायनानै लानो हादों जाय हाहैया आदि थिखाखौनो मावनानै जाबाय थायो आरो होमब्लाबो रसा नांला जेने थेनेब्लाबो जाबाय